हँ हम एक बार ग्रुपमे जे छै दौड़य लेल गेल छलियै एगो ग्रुपमे गेल छलियै तऽ ओहिमे हमरा ई पता चलै छै जे हम कतेक तेजीसँ दौड़ सकै छी आओर हमरामे कतेक ऊर्जा छै जे कतेक दूरी तय करि सकै छियै कतेक किलोमीटर चालके मात्रासँ हम दौड़ि सकै छियै दौड़यसँ जे छै हमरा शरीर बहुत स्वस्थ रहै छै आओर कोइ भी जेना आर्मी के दौड़ भए गेलै तऽ ओ ग्रुपमे होइ छै तऽ ओहि ग्रुपेमे सभ दौड़य लेल जाइ छियै सभ जाइ छियै दौड़य लेल जाइ छियै ओहिमे अभ्यास करै छै दौड़के अभ्यास करै छै अपन अपन तरह तरहके सभ व्यायाम करैत अइ छियै छै दौड़मे मे जे छै के कतेक तेज से दौड़ि सकै छियै सभ जे छै सुबह सुबह उठि कऽ सभ जाइ छलै दौड़ैत छलै आओर जे छै हमसभ एक एक दोसरसँ आगे निकलय लेल चाहै छी ओहिमे इएह प्रयास रहै छै जे हम केना जे छै ओकरासँ आगे भए जयबै तऽ हम केना कऽ के ओकरासँ आगे भए जयबै एहिमे सभके इएह प्रयास रहैत अछि जे एक दोसरकेँ हराबयके लेल चाहैत अछि सभ जे छै दौड़य द दौड़य लेल चाहैत अछि आओर एक दोसर सँ जेना छै अथिके भावनासँ एक दोसर के जेना कम्पीटिशन जे होइत छै ओहिके भावनासँ दौड़य लेल सभ एक दोसरकेँ पछुआबै लेल चाहै छै जाहिके कारण जाहिके कारण देशमे जे छै देश भरिमे जे छै सभ अपन अपन अथि प्रदान करै छै ओहिमे जे ओकर परिणाम आबै छै दौड़सँ से परिणाम करै छै आओर ओहिमे जे सभसँ तेजीसँ दौड़ै छै बढ़िआँ मानल गेल अछि तेजीसँ दौड़बाक चाही साँस ओकर साँस नहि फुलबाक चाही ताकि ओकरामे देखै छै ओहि बन्दामे जे ओकरामे कतेक क्षमता छै कतेक ओ दौड़ सकै छै कतेक किलोमीटरके दूरी तय कए सकै छै ग्रुपमे दौड़लासँ जे छै नया नया चीज सभ सीखय लेल जीवनमे मिलै छै ईसभ केवल जे छै गाँव घरमे जेना जे छै सभ जे रहै छै एक दोसरके साथीसभ सभ दौड़ै छै सभ दौड़ै छथिन आओर सभ जे छै एक दोसरसँ सीखयके प्रयासमे रहै छै जे दौड़यके सही तरीका कोन छियै के ककरासँ आगे निकलि जेतै के कतेक दौड़तै जे एक बारमे कतेक के डेग लए सकै छै सभ अपन ओहिमे सीखयके प्रयास करै छै जाहिके कारणसँ सभ एक दोसरकेँ पछुआबैके भावनासँ रहै छै जे हम ओकरासँ आगे निकलि जायब तऽ हम ओकरासँ आगे निकलि जयबै तऽ सभ एक दोसरकेँ पछुआबैके भावनासँ दौड़ै छै आ ओहिमे आदमी बहुत किछु सीखै छै ओहिमे बहुत किछु सीखै छै ओहिसँ बहुत सारा ज्ञान होइ छै दौड़लासँ जे ग्रुपमे दौड़लासँ बहुत सारा ज्ञान होइ छै जे सीखै छै से शिष्टाचार आब एक दोसरसँ शिष्टाचार सीखै छै शिष्टाचार सीखै छै गाँव समाजमे भए रहल छै से सभ सीखै छै आओर जे छै बहुत सारा एहिसँ प्रदान होइ छै दौड़लासँ जे छै ग्रुपमे दौड़लासँ सभ एक दोसरके मदद करैत अछि जेना जे जेना जे कोनो पोषण लेबाक अछि तऽ ओहोमे मदद करै छै आओर जेना कोनो भी कत् कतहु जे छै दौड़ि कऽ जे पहुँचबाक अछि जेना हमरा जे छै ग्रुपमे तीस किलोमीटर दौड़यके छै तऽ ओहि ग्रुपमे जतेक भी आदमी रहै छै तऽ ओ कोनो भी आदमीके कमजोरो रहै छै तऽ ओकरा घीँचि कऽ यानिकि जे साथी सभके साथ रहै छै ग्रुपमे रहै छै तऽ ओकरा ओतेक प्रैक्टिस भए जाइ छै अभ्यास भए जाइ छे दौड़यके ओहो एक ने एक दिन अच्छा कए सकै छै एहन बात नहि छै एहि लए कऽ ग्रुपमे दौड़लासँ बहुत साराके लाभ होइ छै आओर रनिंग क्लबमे दौड़लासँ जे छै बहुत सारा लाभ होइ छै जेना सुबहसँ जे हम कच्चा सड़कपर दौड़ै छियै सभ ग्रुपमे दौड़ै छियै पाँच आदमी दस आदमी दस आदमीके ग्रुप रहै छै तऽ ओहिमे सभ एक दोसरकेँ पछुआबैके भावनासँ यानि सभ एक दोसरके आगे निकलैके भावनासँ रहै छै ओहिमे आगे निकलि जाइ छै सभ एक दोसरसँ कतहु भी चलि जाइ छै दौड़ै छै एक दोसरके डर नहि होइत रहै छै कितनो सुबह जाइ छै दौड़य लेल कोइ भी चीजके डर नहि होइत रहै छै ग्रुपमे दौड़लासँ सभ रहै छै बॉडी पू शरीर पूरा स्वस्थ रहै छै सभके मस्तिष्क स्वस्थ अच्छा अच्छा बातसभ आबै छै ग्रुपमे बहुत सारा हँसी मजाक आदि सभचीज अहाँ करि सकै छियै जाहि कारणसँ ग्रुपके ग्रुपमे दौड़लासँ बहुत कारणसँ फायदा फायदा मानल गेल अछि जेनाकि जे कोइ भी बहुत कमजोर छै ओकरा दौड़यके सही तरीका नहि मालूम छै पर भी ओ ग्रुपमे रहलासँ ग्रुपमे दौड़लासँ ओ बहुत सारा चीज सीख जाइ छै जेना जे जे जेना कोइ भी हाइटमे छोट छै या कोइ भी मतलब कोनो तरहके ओकरापर शा शरीरमे परेशानी छै दिक्कत छै तऽ ओसभ जे छै ओहिमे सही भए जाइ छै आओर दौड़यसँ कोइ भी कोनो भी प्रकारके जे छै बीमारी जल्दी उत्पन्न नहि होइत रहै छै दौड़लाके बहुत महत्व देल गेल छै जीवनमे कतहु भी पहिलेके जमानामे देखियौ पहिलेके जमानामे हमरा हम हम हमरा अपना देशके जे छै नागरिक वीर नागरिकसभ जे छै वीरसभ जे छै कतेक नहि कतेक किलोमीटर पैदल नहि चलि गेल छलै जेना देखियौ महात्मा गाँधीजी जे छै ओ आन्दोलन सभमे पैदले चलि जाइ छलै दाँडी यात्रा सभमे पैदले ओ यात्रा कए चु कए जाइ छलै तऽ ओकरा बस नहि मिलै छलै या कोइ भी चीज कोइ भी यातायातके सुविधा नहि छलै तबो जे छै ओ जे छै हुन् हुन् हुनके दौड़तै ओ दौड़तै या फिर तेज चलिते बुलिते चलि जाइ छलै जाहि कारणसँ ओकरा बहुत शरीरमे जल्दी श श शरीरमे कोइ भी प्रकारके जे छै ने कोनो भी बिमारी उत्पन्न नहि होइत रहै छै बीमारी नहि उत्पन्न हेतै तऽ स्वाभाविक बात छै ओ अच्छा रहतै जा उमर ओकर लम्बा हेतै आओर दौड़लासँ बहुत अच्छा मानल गेल छै ज् जीवनमे सभ चीज हेबाक चाही ओहि शरीरमे ओहिसँ फूर्ति आबै छै बहुत तरहसँ ज्ञान मिलै छै ओ शरीरके मानसिक आओर शारीरिक सन्तुलन दुनू बनल रहै छै जाहिके कारणसँ शरीरमे बहुत अच्छा मानल गेल अछि दौड़यसँ ग्रुपमे दौड़यसँ जे छै जे अहाँ कभी भी जेना जाइ छियै आर्मीके दौड़मे तऽ कतहु जाइ छियै तऽ ग्रुपमे जे दौड़ै छियै तऽ सभ एक दोसरसँ इएह प्रयासमे रहैत अछि सभ जे हम केनाके ओकरासँ आगे निकलि जयबै तऽ हम केनाके आगे निकलि जयबै इसभ इएहसभ कारण छै जाहि कारण सँ सभ एक दोसरसँ आगे निकलैके भावनामे रहै छै ओकरा हरबयके भावनामे रहै छै आओर दौड़यसँ सभ जे साथ दौड़ै छै ने तऽ ओहिसँ बहुत सारा फायदा होइ छै फायदामे जेनाकि जेसभ जे दौड़ै छै तऽ बहुत दूर तक दौड़ै छै एक दोसरके सभ अपन अथिमे कऽ भावनासँ रहै छै सभ दौड़ैत धूपैत अपनसभ काम करैत रहै छै दौड़ैत दौड़ैत कोइ कतहु मोन भेल कतहु यात्रा कए लेलक ग्रुपमे ग्रुपमे दौड़ैत गेल शरीरके पूरा एनर्जी फुल रहै छै जाहि कारणसँ दौड़यके बहुत अधिक मान्यता देल गेल अछि जे दौड़बाक चाही हम जतेक भी युवागण छियै सभकेँ दौड़बाक चाही ग्रुपमे दौड़लासँ बहुत सारा फायदा होइ छै जेनाकि देखियौ ग्रुपमे जे छै एगो जेनाकि जे कमजोरो मिल जाइ छै बहुत अच्छो रहै छै दौड़यमे ओकरा सभ जे छै ट्रिक आबैत रहै छै दौड़यके तब जे छै तऽ ओ ओकरासँ सीखै छै जे ओ केना हमरासँ ओ अच्छा दौड़ै छै कतेक बढ़िआँ दौड़ै छै तऽ ओ केना अच्छा दौड़ि लैत छै तऽ ओकरासँ ओ सीखै छै एक दोसरसँ सीखयके भावना रह रखै छै ओहिमे तैँ लए कऽ ग्रुपमे दौड़लासँ बहुत सारा फायदो होइ छै फायदा फायदा तऽ हेबे करै छै साथ ही साथ एक दोसरके कमेन्टके भावना सेहो रखै छै जेनाकि जे दौड़यसँ दौड़यसँ शरीरमे तऽ स्वस्थ रहबे करै छै बहुत सारा काम होइ छै दौड़ला धुपलासँ शरीर हमेशा स् श शरीरमे फूर्ति रहै छै दौड़लासँ बहुत सारा काम होइ छै आओर दौड़नाइ जीवनमे चाही दौड़नाइ चाही दौड़यसँ आयुमे अधिकतम आयु बढ़ैत छै आओर दौड़बाक चाही हर आदमीकेँ दौड़बाक चाही कोइ भी आदमी एहन नहि छै जे कोइ भी आदमी जेना नहि दौड़ धूप करैए ओकरा लेल ओ मतलब एगो विषके समान भए जाइ छै ओकर शरीर जे छै ज्यादा आयु नहि बनि पाबै छै ओकर शरीरमे अथि भए जाइ छै मोटापा ज्यादा भए जाइ छै जाहि कारणसँ आदमीकेँ दौड़बाक चाही आओर जेना ग्रुपमे कोइ भी दौड़ैए तऽ ओहिसँ बहुत अच्छा बात अछि जे जे ओहिसँ ओ अपन अपन सपनोकेँ साकार करि सकैए अच्छा दौड़तै तऽ ओ अपन सपनोकेँ पाबि सकै छै आओर से बहुत किछु कए सकैत अछि ओ अपना माँ बापके सपना अपना समाजके सपना अपना देशके सपना पूरा करि सकै छै जाहिके कारण ओ अपना देशके सपना जे पूरा करतै ओकर देश ओकरापर गर्व करतै जे हमरो देशमे एहन एहन आदमीसभ छै जे अभिओ जे छै चालिस किलोमीटर दौड़ि सकै छै एहन युवाके हमरा देशमे जरूरत छै आओर दौड़बाक चाही आदमीके नित्य दिन प्रतिदिन सुबहकेँ दौड़बाक चाही जाहिसँ आदमी पूरा शरीरमे ताकत रहै छै दौड़ना बहुत अच्छा बात छै दौड़बाक चाही हर इन्सानके दौड़बाक चाही ग्रुपमे दौड़बाक चाही एक दोसरसँ कम्पीटिशन भावना भए गेलै कम्पीटिशनके भावनासँ दौड़ै छै तऽ बहुत अधिक किछु कए सकै छै ओकरामे अलगसँ एगो स्फूर्ति आबै छै बहुत सारा भावनासँ दौड़ि तौड़ि सकै छै जाहि कारणसँ दौड़यसँ बहुत अच्छा भए सकै छै